हमर जे छै सीतामढ़ी जिला बिहार यहाँ टा विकलाङ्गके जे छै कोइ ज्यादा खेलके सुविधा एन्ने नहि देल गेल छै सिर्फ आओर सिर्फ एकटा विकलाङ्ग सर्टिफिकेट बनबयके छै मुख्यमन्त्रीके तरफसँ आओर मुख्यमन्त्री साइकल योजना छै जे कि हुनका साइकल देल जाइ छै वह हाथ पाँवसँ हाथसँ चलाबथि पाँवसँ चलाबथि या ओ कि करत जे बैटरी स्वचालित होइ छै जे बैटरी द्वारा चलै छै आओर हुनका मुख्यमन्त्री दिव्याङ्ग पेंशन योजनाके थ्रू चारि सएके महीना हुनका मिलै छन्हि साइकल मिलै छन्हि आओर विशेष सुविधा अभी एन्ने नहि मिलै छन्हि खेल कूदके लेल यही टा कहब